हँ हमरा लगैत अछि जे हमर समाजके युवा समाजके लेल खेलमे हम भाग लेबाके लेल बहुत बेसी प्रोत्साहन नहि कयल जाइत अछि आ ओ पर्याप्त सुविधासँ सेहो वञ्चित रहैत अछि खेलक बढ़ावा देबाक लेल हुनका सबके प्रोत्साहन सेहो नहि कयल जाइत अछि तऽ हम आइ बात करैत छी खेलके प्रोत्साहन देबाक लेल की करबाके चाही तऽ सबसे पहिने युवा सबके खेलक बारेमे बताओल जयबाके चाही की की खेलक नियमके बारेमे खेलक सामग्रीके बारेमे केना खेलबाके चाही की सब चाही खेलक नियम की होइत छै कतेक एक खेलमे कतेक खिलाड़ी होइत छै से सबके बारेमे पहिले बतेबाके चाही आओर अहाँकेँ जिला लेवल पर या स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता होयबाके चाही जाहिमे हमर युवा सबके भाग लऽकऽ आगे बढ़ैके प्रेरणा भेटत आओर बहुतसंँ खेलसँ सेहो हमर समाजके युवा सब अनभिज्ञ अछि जाहिमे हमर अपन सीनियर सिटीजन सब से अनुरोध करब जे हमर समाजके युवा सबके खेलके बारेमे प्रोत्साहन करी आओर हुनका सबक बेसीसंँ बेसी संख्यामे सेहो भाग लीआबी आओर आगे बढ़ैमे सहयोग करी खेलक फायदा बताबी आओर खेलमे की सब फायदा होइत छै शारीरिक स्वस्थता नुकसान सेहो बताउ कि जादा सेहो खेलबाके नहि चाही एकटा अपन समय से खेलू आओर पढ़ाइ लिखाइ पर सेहो ध्यान दिऔ खेलमे आगे बढ़बाके लेल कोचिङ्ग संस्था इसकुल सरकारसंँ सेहो अनुरोध जे समाजक बच्चा सबक खेलक लेल फण्ड सेहो करी खेलमे सहयोग दी जे हमर समाजके बच्चा सब आगे बढ़ैमे सक्षम होथि